की हाल चाल छै औ हमहूँ तऽ ठीके छी बहुत दिनसँ गप नहि भेल रहै तऽ हेऔ कहलहुँ जे खाइ पिएके बात एखन देखैत रहिए तऽ सोचलिए अहाँसँ पूछी की बिहारके जे अइ अपन हम तऽ मानिकऽ चलू सबदिन मुम्बइमे रहलौँ हँ मुम्बइसँ बिहार आबैके सोचि रहल छी तऽ खाना पीनाके हम जे छै लिट्टी चोखा हम बहुत सुनलौँ रहै लिट्टी चोखा सगरे प्रसिद्ध छै जे बिहारके अँ लोकल एकटा खाना छै अहाँके ओ भेलै लिट्टी चोखा जेकि बहुत प्रसिद्ध बहुत नाम सुनै छिए किछु आओर छै कि प्रसिद्ध छै

देखिऔ हम तऽ ईसब नहि खेने छी लेकिन नामो अहीँसँ सुनि रहल छी आओर हम तऽ बाहरे सबदिन रहलहुँ हमरा तऽ नहिए पता तऽ ई केहन लागे छै

ई ई तऽ अहाँके घरके बात भेलै ओतऽ मानिकऽ चलू अहाँ खुएबे करबै तऽ आओर कतहु मिलतै औ

अच्छा तऽ ई जे अहाँ कहलिए ई जे कहलिए अहाँ मलपुआ एकरा बारेमे किछु बताबिऔ ने सुनैमे तऽ ई बहुत नीक लागैए अच्छा

हँ ई केहन लगै छै औ

अच्छा तऽ मीठा भेलै

आओर ई तिलकोराके नाम सुनैमे तऽ बहुत गजब लगैए औ ई की भेलै ठीक अइ ठीके छै ठीके छै तहन हम आएब तऽ जरूर आएब ठीक अइ ठीक